ہیلو کیا روہت الیکٹرانک سے بات ہو سکتی ہے کیا ہاں ہمارے گھر میں جو ہے نا ایک پرانا ٹی وی ہے اس کو جو ہے نا نیا لینا ہے ہم کو پرانا پرانا بہت پرانا ٹی وی ہے ہم کو جو ہے ایک نیا ٹی وی چاہیے ٹھیک ہے تو کتنے کا مطلب تیس انچ کا ہونا چاہیے تو بائیس ہزار روپیہ تو کچھ کم کر دیجیے بہت ہے بائیس ہزار تو اچھا ٹھیک ہے تو ہمارے گھر تک آ سکتی ہے کیا ہمارے گھر تک لے کے آ جائیے جو ڈلیوری چارج ہوگا ہم دے دیں گے جو بنے گا آپ کا ہم کو نیا ٹی وی چاہیے ڈلیوری چارج جتنا ہوگا دے دیں گے ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ